किसानों की आत्महत्या हमारे लिए बहुत ही दुःखद सूचना रहती है क्योंकि किसान जो है हमारे भारत की इकोनॉमी का एक बहुत पिलर है किसान होना एग्रीकल्चर एक सिक्स पिलर में से एक है यही यदि यही नहीं रहेंगे तो फिर इकोनामी ग्रो कैसे करेगी हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है फर्स्ट सेक्टर है वह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर इसे हम रोक सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चर में वही वैल्यू डी करें जो हम अदर सेक्टर्स में दे रहे हैं उन्हें भी हम इतनी सुविधा दें हम उन्हें लोन्स दे रहे हैं हरित खाद गोल्डन फर्टिलाइजर हम बहुत कुछ कर रहे हैं उनके लिए इसके अलावा भी पर यह कम है हमें इसके ज़्यादा आगे बढ़ना होगा उन्हें हम फसलों का मूल्य देना होगा जिनको हम समझ नहीं रहे हमारे गेहूँ बीस रुपये किलो रहते हैं बट उसमें उस किसान को क्या मिला दस रूपये हमें उसको चेंज करना होगा हमें उस किसान तक अंतिम व्यक्ति तक उस मूल्य को पहुँचाना होगा जो ऊपर से आए हैं जो सरकार उनके लिए कदम उठा रही है सरदार सरकार उनके लिए बहुत अच्छे काम कर रही है और उनके करने भी चाहिए स्पेशली एम न्यूनतम समर्थन प्राइस जो हमारा एम ए एम एस पी है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि सभी को उसका पूरा लाभ मिल पाए सभी को प्रॉपर एक असमानता जो डेवलप हो गई है हमारी कंट्री में किसानों और पूंजीवर्ग पतिवर्गों के बीच में वह खत्म हो जानी चाहिए जिसके लिए हम सामान आय वितरण और सब्सिडीज दे रहे हैं हम खाद फ्री कर रहे हैं हम बहुत सारे कदम उठा रहे हैं और हमें यह करते रहना चाहिए कंटिन्यू